हेलो हँ बाबा अहाँ मतलब नर्सरी गाछ आओर रखने छियै हँ हूँ हूँ हूँ हँ हूँ अच्छा तऽ हँ हमरा लेबाक अछि आमके गाछ लीची आमके गाछ पाँच गो हँ आओर लीचीके चारि गो हँ हँ हँ आओर हँ हँ हँ हमरा हैया लिचीके चारि गो लेबाक अछि आमके पाँच गो आओर गुलाबके दू गो आओर अड़हुलके तीन गो इहए सबके पेड़ लेबाक अछि कटहलके कटहलके पेड़ लेबाक अछि हँ हूँ आओर अमरुदके पेड़ सेहो अछि लतामके

हूँ अच्छा हूँ हँ हँ हँ अच्छा हँ अच्छा तब पपीता गाछके रेट कतेक छै पचास रुपये अच्छा तऽ हमरा पपीता हँ हँ हूँ हँ तऽ हमरा इहए गाछ आर लेबाक छै आमके पपीता आरके हँ हँ हँ तऽ इहए गाछ आर लेबाक छै तऽ हम लेबै तऽ हम कहिया आएब लै लए हँ हँ मतलब हँ तऽ कहिया आबि जेबै तऽ मिल जेतै ने गाछ हँ हूँ अच्छा आओर आओर किछुके आओर किछुके गाछ आर मिलै छै हँ से तऽ रहै छियै हूँ हँ इएह सबके पेड़ लेबाक छलै नारियलोके पेड़ लेबाक छै दू गो हूँ अच्छा ठीक छै तऽ राखैत छी ठीक छै